हाँ बैग है बैग पाँच सौ रुपए का एक पड़ेगा बैग का भी क्वालटी अलग अलग है डिज़ाईन बैग लेंगी आप वैसा बैग मिलेगा आप को सस्ता भी है महँगा भी है पेंसिल वही पैंतिस रुपए का बण्डल पड़ेगा चार रुपए का एक खो किताब चालिस रुपए का एक है बीस रुपए का ये पतला वाला बीस रुपए का है मोटा वाला चालिस रूपए का है ठीक है दर्जन का लेंगी तो वही दस पाँच रुपए कम होगा

किताब भी है चालिस रुपए का एक है हिन्दी इंग्लिस मैथ ठीक है वही रबड़ है चार रुपए का एक पीस पड़ेगा बण्डल का लेंगी तो चालिस रुपए पड़ेगा और पेंसिल पैंतिस रुपए का पड़ेगा एक एक बण्डल चाहिए कि और चाहिए ठीक है ले लीजिए ठीक है ले लीजिए कम कर के दे दे रहे हैं फिर आइएगा दुबारा कम कर के दे देंगे ठीक है

ठीक है और कुछ चाहिए जैसे बैग है मेरे पास अनेक प्रकार की कॉपियाँ किताब हैं छोटे बच्चों का बि बुक है बड़े बच्चों का भी बुक है पतली किताब है मोटी किताब है बैग है बच्चों को बच्चों का खेलने का सामान है बैग पेंसिल बैग कौन सा लेंगी छोटे बच्चों का लेंगी बड़े बच्चों का लेंगी सस्ता भी है महँगा भी है नहीं छोटे बच्चों का है दो सौ तक का है बड़े बच्चों का पाँच सौ का है अब पाँच सौ बता रहे हैं आप को और कितना कम कर के बताएँ तो बड़े बच्चों का दें छोटे बच्चों का दें ठीक है दोनों चाहिए ठीक है तो बड़े बच्चों का पाँच सौ का है चार सौ नहीं साढ़े चार सौ हो सकता है अब इतना कम करा देंगी तो हम लोग को कहाँ से प्रोफिट होगा ठीक है अच्छा ले लीजिए